हा मां मानसिक स्वास्थ्य जी समस्याउनि जे बारे में ॾाढो वधीक सम्झंदी आहियां ऐं जाणींदी आहियां मानसिक स्वास्थ्य जी समस्याऊं जेको आहिनि हुन में अवसाद चिंता इहा वधीक ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि जंहिंमें माण्हू हुननि खे लिकाईंदो आहे पर असुल में हिन खे न लिकाइणु घुरिजे छाकाणि त अॻियां वञी करे हीअ गंभीर रूप धारण कंदो आहिनि असांजे अजमेर में प्राइवेट ऐं सरकारी अहिड़ा केंद्र ठहियलु आहिनि जिते मानसिक स्वास्थ्य जो ध्यानु रखियो वेंदो आहे उते मरीज़नि खे वठी वञिबो आहे ऐं उते उन्हनि खे दवाउनि सां ऐं हुननि से हुननि जो वीचार विमश करे हुननि सां ॻाल्हियूं करे हिन रोॻ खे हटाइण में उहा मदद कंदा आहिनि हीउ रोॻु ॾाढो गंभीर आहे ऐं हीउ रोॻु धीरे धीरे असांजे भारत में ॾाढो थो फैलींदो वञे पहिरों त इहो रोॻु सिर्फ़ु अमेरिका ऐं ॿिए शहरनि में हूंदो हुओ पर हाणे धीरे धीरे इहो असांजे भारत में बि अची वियो आहे अत इन करे हिन खे न लिकाइण घुरिजे ऐं हिन जो इलाजु करणु घुरिजे